हॅलो आं हां खंय साकून आं आं बागीन आं आं होय जाय आसलेलें कसले जाय कसले कसले आसा आं गालमो बिन आसा सुंगटा बीन आं मागीर बांगडे कश दिलाय तर कितले येताय आं तशें चड बीन घालना तुमी आं आनी शेनवार तुमी काणकोण बी केन्ना येनाय तर मार्केटी बसता

आनी कित आस सुंगटा आसाय आं तीं कशी तर शंबराक शेमकां आं होय ना आमचे गांवान बीन येवपा आसा गाय म्हण लोकां जाय म्हण होय होय जाय म्हणटाले होय तशें येयनाय तर तुमी गांवा बीन आं होय लोक म्हणटाले घेवपा आपल्याक जाय आपल्याक जाय म्हण बारशा शेल्ली म्हणटा थंय होय होय आसा टायमाच्यो होय बारा होय आसा तसो आं शुक्रारा येता आं मागीर तेंका सांगता तूं येतो म्हण